गैस एजेन्सीमे पहिले रहै जे नम्बर लगबै रहियै तऽ जे छै आब पन्द्रह दिनमे अयतै कि बीस दिनमे अयतै सिलेण्डर ओकर कोनो टाइमके ठिकाना नहि रहैत रहै तऽ इतने एजेन्सीवला सुविधा देलकैए देलक यए जे कि आब हम ऑनलाइन बुकिंग करै छी तऽ हमरा जे छै दुइ दिनमे तीन दिनमे गैस मिल जाइए तऽ ओहोमे नया तकनीकी हेवए आजकल जेना गैसके के वाइ सी सभ करबय पड़ैए तऽ ओ सभमे देखियौ जे बाहरमे रहै छै तकरा लेल तऽ सुविधा छै जेकि अपन जाइ छै तुरन्तमे काम करवाए लेलक आबि गेल ओसभ फ्री कनि टा रहै छथिन हमरा सभ तऽ गाँव देहातसँ जाइ छी तऽ गाड़ीके सुविधा भी कमी यए तऽ कभी धूप तऽ कभी बारिश मौसम भी तेहने रहैए तएहसँ जे छै ओतय गेलाके बाद भी भीड़ यए तऽ एखन नहि हैत तखन हैत ओसभ चीज लागल रहैए तऽ कनि टा एहि सभमे सुविधो देलक यए तऽ कनि टा परेशानियो भए जाइए तऽ ओ लए कऽ इएह कहब जेकि कनि टा गैसो एजेन्सीवलाकेँ जे गाँव देहातसँ जाइ छै तकरापर कनि विशेष ध्यान देबाक चाही किएक तऽ हुनका सभकेँ तऽ बाहरवला तऽ कभिओ आबि कऽ घुरि कऽ जेथिन तऽ कोनो बात नहि छै लेकिन गाँववलाके एक बेर घरसँ निकललाके बाद फेरसँ जायब आयब बहुत परेशानी भए जाइ छै गाँवके आदमी एकबेर जे कतहु निकलै छै तऽ बहुत सोचि कऽ निकलै छै बहुत काम हुनकर बरदाए जाइत छै ओहि पीछाँ जेकि केना जायब नहि जायब केना छोड़ब नहि छोड़ब सभचीज से भए जाइ छै दिक्कतमे तऽ जे छै आब गैस एजेन्सीके इएह सभ कनेक परेशानीमे दिक्कत भए जाइए आओर